हा मैडम चओ तव्हांखे खां ॾेखारिणो आहे मूंखे नेवी ब्लू कलर में कड़ाई में कड़ाई कहिड़ी वारी खपे कड़ाई हथ जी या रोसो या हा ज़री घोटा वारी ज़री घोटो की अच्छा शादीअ जे मतिलब जी खपेव या ईअं ई ऑडनरी थो शादीअ जे मतिलब जी मूं वटि घणेई टाइप जी वेराइटियूं आहिनि तव्हांखे हज़ार खां वठी लख ताईं जी साड़ी मिलंदी या त तां पंहिंजी रेंज ॿुधयो केतिरे रेंज जी तांखे खपे त मां रामूअ खे चवां त अचे अच्छा अठ ॾह अरे रामू ॿुध त हिन मैडम खे अठ ॾह हज़ार वारी रेंज जूं कहिड़ी खपेव नेवी ब्लू हा रामू ॾिसो नेवी ब्लू कड़ाई में जेतिरियूं साड़ियूं पियूं अथई उहे हिन भेण खे ॾेखार ते हुन मां पसंदि कंदियूं त रेंज वधीक न हुजे सत अठ हज़ार खां ॾहे हज़ार खे ॾिसु मथे मथे वारे खाने में वञु ॿिए नंबर ड्रॉर में कुझु कलर रखिया अथई ॾिस त हुन में नेवी ब्लू हुजनि ई त हुन ड्रॉर मां कढी आहे और हिकु पुठे पासे वञु हुते हिकु वॾी अलमारी पई अथई हुन में बि अठ ॾह हज़ार जे रेंज वारियूं साड़ियूं अथई त हुन मां ॾिसी करे नेवी ब्लू कलर खणी आ त मां जेसि ताई भेण खां पुछां थो भेण तव्हांखे ॿियो कुझु हुन साड़ीअ जे अलावा बि कुझु खपे छा हा मैडम शादीअ लाइ असां वटि ॿियो बि नयो ॾाढो सुठो अलॻि अलॻि वेराइटी आयलु आहे बिल्कुलु लेटेस्ट जो डिज़ाइन और उहो आयल आहे लेकिन उहो नेवी ब्लू कलर में न आहे उहो घणो करे गुलाबी कलर आहे पिंक कलर आहे महरुन कलर आहे उहो तव्हांओ चओ त हिकु दफ़ो ॾिसी वठो पोइ तव्हांखे सम्झ में अचे त नेवी ब्लू त मां तव्हांखे लाइ कढायां ई थो त उहो तव्हां चओ त मां हा अरे रामू ॿुधु ॿिया जो इहे कलर नयो हा हा उहो नेवी ब्लू कलर मां घुरायो आहे रामूअ खे चयांसि थो की जो नओ कलैक्शन आहियो आहे रामू हुन स्टाक मां बि जो डिफ्रंट कलर पिंक महरुन या ॿियों कलर आहे उहे साड़ियूं खणी अच त भेण खे ॾिखारियूं त हुन मां मता हुन खे काई पसंदि अचे हा इहा इहा ॾिसो मैडम इहो नेवी ब्लू कलर आहे हिन में ॾाढी सुठी दोजी हथ सां हथ सां कारीगर खां ठाहिराई आहे ॾिसो तव्हांखे पसंदि आहे हिन जी रेट अथव सत हज़ार पंज सौ रुपया हा हे ॾाढो सुठो मुसलमाल कारीगर आहे हिकु जामा मस्ज़िद जो स्पेशल असां इहो शादीअ लाइ हेॾी कड़ाई आहे की तव्हां शादीअ ते पाईंदो त माण्हू तव्हांखां पुछंदा ई तव्हां दिल्लीअ में चांदनी चौक में हितनमल जी दुकान सां इहो साड़ी वठी आहे त असांजी हुन में थोरो नालो थींदो पोइ तव्हां बि हुन शादीअ में हेॾी पाईंदा त सुठा लॻंदा माण्हू तव्हांखां पुछंदोव ते इहा ॾिसो इहा कलर सुठो अथव हा ठीकु आहे रामू हिन साड़ीअ खे तूं पैक कर और सुठी शादीअ लाइ पैकिंग कर ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके